रामचरित मानस हमर प्रिय पोथी छी जिनका बाल्मिकी जी द्वारा लिखल गेल अछि जे रामचरित मानसके अवधि आओर संस्कृति दोनोमे रचित अछि जाहिमे प्रकृति आओर संस्कृतमे दू टा छन्दो अछि जकरा कहैत छलहुँ हँ वर्णिक आओर मात्रिक दुनूके इकाइयो सेहो छथि एहिमे एक व्यञ्जनो छथि हिनकर वर्णिक छन्दमे वर्णोके संँख्या छथि लघु गुरु क्रम आओर तदनुसार मात्राओके सँख्या छै नियमो छथि हिनका सँयुक्ताक्षरोमे लिखल गेल अछि एहिमे छन्द जे देलक हँ ढ़ेरी तरहके मात्राके युजके मतलब कि उपयोग कएल गेल अछि भिन्न भिन्न शब्दकेँ बाल्मिकीजी एहिमे उपयोग करै छलथि हँ